हँ हेलो हँ तऽ जे छै ने अहाँ फूल बेचय छियै आओर कोन कोन फूल अइ अहाँके नहि नहि कच्चा फूल लेबय नहि नहि चढ़बय खातिर मानि लिअ हमहुँ फूल लेब तऽ हमहुँ मन्दिरपर जाकऽ फूल बेचब कोन कोन फूल स्टोकमे होलसेल बेचय छियै की खुदरा बेचय छियै हँ तऽ हमरा सब कुल मिलाके जे छै ने एक एक पैक कए कऽ दऽ देबय तऽ हम जे छै मन्दिरपर जे छै श्रद्धालू गाँव सब पूजेगरी सब आबय छै बुझलियै तऽ ओइ सबके फूल हमहुँ डालीमे लए कऽ बेचबय नहि बुझलियै हँ तऽ सबकिछु चाही धथूर चाही आक चाही भाङ्ग चाही बेलपात चाही कमलके फूल चाही ई सब फूल चाही एखन सावनके सोमवारीमे जे छै ने बहुत सब फूलके जरूरत पड़य छै तऽ सब फूल चाही तऽ भए जेतय ने नहि ने आइकाल्हि तऽ होम डिलीवरिये बात होइ छै मानि लिअ जे अहाँके दस बीस पचास टाका लागत भाड़ा हम दऽ देबय गाड़ीवला के अच्छा ठीक हँ हँ हँ तऽ अइ खातिर जे छै ने होम डिलिवरी दए देबय ने तऽ दुकानपर हम बैठके पहिला जे छै माल छै बेचबो ने करबय आओर ओहो आबि जेतय अइ लएके जे छै होमे डिलेवरी भेज देबय आओर अहाँके पाइ जे छै पे अकाउंटपर भेज देब जेतबा पाइ हेतय ने हँ हम्मे भेज देब हँ एक झोला हमरा बेलपात दए देबय तकर बाद मानि लिअ धथूरके फूल दए देबय एक झोला भाङ्ग हैत आकके पात हैत फूल हैत उ दए देबय इमहर जे छै अहाँके गेन्दा हुवए अरहुलके फूल हुए सब मिलाके एक एक झोला कए कऽ दए देबय